मां स्टेशन में पुॼी त वई आहियां लेकिन अञा बि लखनऊ खां बनारस हलण वारी ट्रेन पुॼी कोन्हे मां ॾाढी परेशान आहियां और मूंखे सम्झ में नथो अचे की हिन जो ट्रेन जो टाइम घणो लेट थींदो तव्हां ऑनलाइन सर्च करे मूंखे ॿुधायो की घणी देरि में ट्रेन ईंदी और मां हुन ट्रेन में चढ़ी सघंदसि